गोंयांत खुबश्यो परबो मनयतात आनी तेन्ना ह्या परबे दिसा आमी खुबशीं गोड खाणां करतात जशें मणगणें खीर खतखतें दाळ चण्याचो रोस कोशिंबीर साखरभात गोड भात दुदांतले फोव सुके फोव रोसांतले फोव आंबाड्याची चटणी बटाट्याचें फोव गोड आंबाड्याचें लोणचें आंबाड्याची चटणी सोजी मुगाची गाटी आंबाड्याची उड्डमेथी नुस्त्याचे खूब प्रकार बांगड्यांचें हुमण बांगडे रेशाद बांगडे तळिल्लें सुंगटाचें सुकें मोरयेचें तोंडाक ताल्ल्यांचें सुकें बांगड्यांची उड्डमेती सुंगटाचें कालवण सुंगटाचें सुकें विसवणाचें बोडकाचें धबधबीत अळम्याचें तोंडाक चण्याचें तोंडाक चवळ्यांचें तोंडाक भाजी मेथयेचे पराठे मेथयेचे पोळे शेपूचे पोळे गोड लोणचें तिखट लोणचें पुरण पोळी पुरयो चण्याचें खतखतें अश्यो खुबशे खाणाचे प्रकार आमी करतात